हेलो

हरा भरा गाछ लगाना चाहिए ओकरासँ हरा भरा रहै छै हरिआली मन भी फ्रेश होइत छै ओकरासँ गाछसँ हँ ओएह छै कि हर जगह पूर्णिया नक्सल छै ने जगह जे पेड़ सब लगैला जाइ छै

हँ ओ हूँ साफ सफाइ होबे करै छै ओकरा नहि छै काटलो हँ ओकरा जे छाँव छै हरिआली हूँ आओरो कुआँ भी चाही हमरा सबकेँ पेड़ काटना नहि छै नुकसान भी पहुँचै छै हँ हूँ की हरिआली रहलासँ की होइ छै

हूँ यही की हरा भरा रहै छै नहि काटना चाही हमरा सबकेँ हदसँ जादा पेड़ भी लगाना चाहिए पर्यावरण एक प्रकारकेँ होलै कि ओएह लगबए पेड़

हूँ हूँ हँ पेड़ पौधा लगाना चाही हँ ठीक छै हो गया हो गया हो गया रखिए